हैलो हां हां हम ब्यूटी सैलोन से बोल रहे हैं आप बोलें हां जी अच्छा फेशियल चन्दन फेशियल इक अवेलेबल ऐ ते इक सिल्बर फेशियल होई गेआ ते ओह्दे उप्पर आई गेआ गोल्डन फेशियल ते इं'दा प्राइज होंदा कोई जेह्ड़ा चन्दन फेशियल ओह्दा चार सौ रपेआ ते सिल्बर दा सत्त सौ ते गोल्डन दा अस ग्यारह् सौ लैन्नें हां जी बैक्सिंग फुली बोडी होंदी थोहाड़ी जां हत्थें बाजुएं च अच्छा अच्छा ते बैक्सिंग ते फ्ही त्रै करदे अस इक एलूवीरा करनेआं ते इक चाकलेट बैक्सिंग करदे ते सबतूं बैस्ट होंदी रिका ओह् बी करी सकनेआं रेट दिक्खी लैओ तुस जेह्ड़ी एलोविरा आह्ली ऐ ओह्दे बिच्च छे सौ छे सौ रक्खी लेओ दवैं बाजुएं दा ते टांगें दा ते चाकलेट आह्ली अस नौ सौ लेई लैन्ने आं ते हां ते रिका ते सब तों मैंह्गी होंदी ते ओह्दे बिच्च लाई लेओ तुस चौदां सौ रपेऽ हां हां आफर आफर होंदे अजें लाई लैओ तुस फेशियल ते कन्नै हैड मसाज ओह्दे बिच्च ते कन्नै बैक्सिंग ओह् ऐ फुल बाडी हां इं'दा आफर चलै दा ते एह् होई जाने पच्ची सौ बिच्च इक बंदे दी अवा एह् आफर इस म्हीने दा गै छड़ा

कल कल ते मैडम अहें थोह्ड़ा बिजी गै ते कल ते नेईं होई पाना परसूं दा लेई लैओ तुस अपॉइंटमेंट दिक्खनेआं अस इक मैंट्ट बल्गी जाओ में चेक करी लैन्नी आं कल तुसें बी आफर आह्ली करानी जां इ'यां गै अच्छा ते इक कम्म करो फ्ही शामी आई आओ तुस छे बजे हां फ्ही पैह्ले नी आनी पैह्ले बुक न सारें दे सारे हां केह् नांऽ केह् ऐ थोहाड़ा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ नम्बर इ'यै ठीक ऐ फिर